जिसलै अ'ऊं निक्का हा मतलब की इ'न्ना मिगी खास चेता बी निं ऐ मतलब कि बड़ी परानी गल्ल ऐ उसलै अ'ऊं शायद दसमीं पास कीते दे मिगी कोई द'ऊं साल होई दे जां इक साल होआ दा मिगी इ'यां पूरा शैल करियै चेता निं ऐ बा उसलै साढ़ा इक साढ़ा पूरा परिवार कट्ठा गेआ उ'त्थें हिमाचल गेआ उ'त्थें इक उ'त्थें हिमाचल च बड़ी सारी जगह् न घूमने आह्लियां जि'यां मनाली होई चम्बा दे प्हाड़ होइये बड़ियां बड़ियां जगह् न अस गे ते अस मनाली गेदे हे मनाली ओह् बड़ी गै शैल जगह् बड़ी हाइट उप्पर ऐ बड़ी उच्ची जगह् उत्थुआं बड़ा स्हेई नज़ारा उ'त्थुआं इ'यां तुस जाह्गे तां तुसें ई बड़ा मज़ा औना उ'त्थें रेहियै अ'ऊं तुसें गी बी आखग कि तुस बी जाओ सारे जान कदें इक बारी ज़िन्दगी च इक टूर ते तुसें ई लग्गना गै चाहिदा बड़ी शैल जगह् ओह् ते उ'त्थें लोग बी चंगे हिमाचल दे ते ते बाकी दिक्खने आह्लियां जगहां बी बड़िया सोह्नियां सोह्नियां न ते किश यादां बी हैन उ'त्थुं उ'त्थें दियां मेरियां जिसलै निक्का था किश किश मजेदार यादां बी हैन